अभी हमरा सभकेँ देशी प्रचलनमे लोक खटाइ ला आमके आमचुर या पावडर या आमिलके इस्तमाल करै रहै आमके हमर दादीमाँ सभ माँ सभ सुखाकऽ आओर ओकर चुर्ण बनाकऽ सब्जीमे कटहलके सब्जीमे झिंगाके सब्जीमे खटाइ ला दै रहथिन आब ओकर बदलामे विदेशी ई सिरकाके उपयोग ज्यादा भऽ रहल छै तऽ सिरकाके प्रयोग आब लोक जे छै आचार पहिले कटहलकेँ आचार बनबैमे आमक रसके उपयोग होए रहै आब कटहलके आचार या मिरचाईके आचार बनबैमे सिरकाकेँ उपयोग बहुत ज्यादा भऽ रहल छै फेर चटनी बनबैमे भी पहिले लोक खटाइ ला टमाटर कचका टमाटरकेँ प्रयोग करै रहै या निम्बुके प्रयोग करै रहै खासकर मरचाइके आचारमे लेकिन मरचाइके आचारमे भी आब निम्बुकेँ खटाइके बदला सिरकाके प्रयोग भऽ रहल छै तऽ ई सिरका जे छै पुर्ण रुपसे बनाएल चीज छै जेकि अत्यधिक अगर प्रयोग होइछै तऽनुकसानदेह रहै छै तभी भी कभी कभी हमसभ चटनीमे एकर प्रयोग कए लेइ छिऐ